आं दा बिराद जिनिसखौनो जानो मोजां मोनो ओंख्रिफोरखौ होनोब्ला ओंख्रिफोरनि मादाव नारजि अनला लाफा मैद्रु मुला खाजि ओरैबादि मोजां मोनो आङो जै बिसोरखौ मोनबाय आंनो ना बेदरबो नांला जै अनलाजों ना संबानो बिराद मोजां मोनो आङो बेदर नांलाया अनलाखौ जुदि अनलाखौबो आंबो संनो रोंखायो बेखौ अनलाखौ पासआवहाय जेनेबा दै होनानै आं थाव होआ थाव होआलासिनो संनायखौसो गोथाव मोनो बिनि थाखाय आं बेखौहाय बेखौहाय साबसिन मोजां मोनो आरो लाफा मैद्रुखौबो आङो थाव होआ ओरैनो एवनानै जानाय बेखौ आङो बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आं फिथाइफोरखौ मोजां मोनो आं फिथायफोरखौ वाटार मेलन फोरखौ आङो बिराद जानो मोजां मोनो आफेलफोरखौ मेथायफोरखौ जुलाफिफोरखौनो गोथाव मोनो आं खाथा नेमखि गोथाव मोनो बे सावमिन पास्टा बेफोरखौहाय जानो बिराद मोजां मोनो आरो आङो दा बेखौहाय गावबागाव बानायनानै जायोबा साबसिन मोनो आरो दा बेखौहाय आङो बिराद बानायनानै जानो मोजां मोनो फिथायफोरनि फिथायफोरनि मादावहाय आफेल आंगुर बेफोरखौहाय जानो हायो आं माने देहा शक्तिनि थाखाय देहानि थाखाय बिराद मोजां मोनो बेखौहाय जानो बेखौ थारमाने जायोबा ओंखामफोरखौनो आङो अनेख खम जायो आरो फिथायफोरखौ जायो जायोबा दा बेखौ जानानैनो आं गोजोन्नाय मोनो बेफोरखौनो फेबरेट मोनो आङो जानो थाखाय आरो नोङो जानाय होनोबा जोङो बर' माबायावहाय अनला ओंख्रिफोरखौ जायोबा जों हाबा खेरायफ्राव बाहायनाय मानाय बयबो माबायानो आंल' मोजां मोना बयबो मोजां मोनो बेफोरखौ होयोबा नाथुरफोरखौ होयोबा बिराद मोजां मोनो अनलायावहाय हाबा खेराय जोंनि दा बाथौ नि हाबा खालामनायावहाय बेखौहाय जों बाहायो बेखौनो जों थोलाय लाया आंल' मोजां मोना बयबो मानसियानो बेखौ होयोबा मोजां मोनो आरो आरो बिनि सायाव थास' बिसं थास' बिसंखौबो बिराद मोजां मोनो थास' बिसंखौ जायोबा नाफामजों संदो नाफामजों संनाबाथाय जों बिराद मोजां मोनबाय जानो आंनि थाखाय बे फेब्रेट आं बेखौ बिराद मोजां मोनो बेखौहाय जानायनि थाखायनो आंहा बिराद एलारजिफोरखौ आं आं एलारजिफोरखौ आङो बिराद साफा मोनो आरो बेखौ आं बाखाया जानो आरो बेदरनि मादाव दाउ दाउ ओंख्रि अमा बेदर अमा बेदराथ' बर'निखा बे मोनसे बेखौहाय बिराद बयबो जेनेबा जानो मोजां मोनो रावबो जानो मोजां मोना होना बेखौहाय जानो हायोबा थ मोजां सोरबा सोरबा जानो हाया दा आं बे गासैनि मादाव अमा बेदरखौनो साबसिन मोनो दा अमा बेदरखौनो जोङो आं उन्दैनिफ्रायनो जायालासिनोबो थाखाया बेखौहाय अमा बेदरखौ आङो जायै जायै जायै जानानैनो दा देरबोबाय लावबोबाय बुरिबोबाय जानानैनो अमा बेदरखौहाय नोङो जायोबा ओरैबादि आराम एवदो आरामनो थाव एसे होदो अमा नायै अमा अमाया बिसिबां लाबोदों एक केजिबा एक केजिनि माबाखौ नायदो इसिबां मानि लाव लाव साव साव थाव होयोबा बेखौ जानो सुखुनाय नङा आरो दैफोरखौ रुनाय बायदि खालामोबा बेखौ आं बिदिखौ मोजां मोना आरो ओरैबादि संनांगौ थाव होनानैहाय आराम सारायफोरखौ फुदुंदो पियास थियास होदो एवदो आरामनो हाल्दै हुल्दै होनानै फ्राम फ्राम बे एवखामबासो आं बेखौहाय जानो मोजां मोनो आरो अमाखौ ओरैबादि मोजां मोनखायो जायोबा आरो बेजोंहाय थाइगिर होदेरबावदो थाइगिर थाइगिरखौ अमायाव जुदि गारसनोबा ओरैबादि गोथाव मोनो रावबो जायाबो जानो हागौ खोमा बिदिखौहाय आङो बेफोरखौहाय बानायनानै जानो बिराद मोजां मोनो अमा बेदरआवहाय थाइगिर होनानैहाय माने बांसिन मानसियानो थाइगिरजों अमाजों जाजाया बेखौ सानो खोमा खिन्थु आङो आंनि बोराय लाबो सानसेखालि आंनो एवनानै होफैनायावहाय आंबो जाफेराखैमोन आंनि बोराया एवना होफैबाय नालाय आङो बेहाय मोनजादावबाय बेनिफ्राय आङो मैथा होनायनिफ्राय अमा बेदरावहाय थाइगिर होनायखौसो साबसिन मोनो आरो बिराद गोथाव मोनो आङो बे थाइगिर होमबाथाय अमाजों थाइगिरजों बेखौ मालाबाबो गारनो हानाय नङा बिराद मोजां मोनो आरो ओरैबादि मोजां मोनो ना थाइगिरजों अमाजोंखौ आं जि मैथाजों अमाजोंखौ इसिग्राब मानि बाद होलायबावबाय आं खिनथु गोदो मैथादों अमाजोंखौ बिराद मोजां मोनोमोन दा थाइगिरजों अमाजोंखौ बिराद मोजां मोनो दा आं न' खाथि खाला बेखौनो एवनानै जाहोयो थाइगिर अमा दा बिसोरबो आंजों लोगोसे बिराद गोथाव मोनफाग्रा जाबाय थाइगिरजों अमाजोंखाय आरो मोनसे स्ट्रबेरि फिथायावहाय आं बे स्ट्रबेरि फिथाइखौबो मानसिफ्रा जानो रोङा आं बिराद मोजां मोनो स्ट्रबेरियाबो बिराद गोथाव बानायनानै जानो रोङोबा बांसिन मानसियानो स्ट्रबेरिखौ है जाया आङो खिनथु स्ट्रबेरिखौ जानो मोजां मोनो खाजि बानलु एसे होदो सिनि एसे सारदो संख्रि एसे सारदो स्ट्रबेरिखौबो खाजि लगायदो रावबो जाया होन्नानै बुंनो हाया बेखौहाय आं ओरैबादि मोजां मोनो स्ट्रबेरिखौबो बे जानो बेबादि खालामनानै आंबो रोङामोन बेखौहाय आगोल आंनि बिखुनजोआ बानायना होबायदा सानसेखालि बेहा रोंगौलाय बे ओमफ्राय बे बानायना होनायावनो आं ओरैबादि मोजां मोनबाय है दाम गोसाबाबो बाइयो आरो लाबोयो बाइयो आरो लाबोयो स्ट्रबेरिखौ ओमफ्राय बेयावनो आङो जानाय जाबाय जानायाव जाहोदावबाय आंनो उन्दैयाव खिनथु आंबो बांद्राय जानो खहाबामोन बेखौहाय ओमफ्राय नै बिदि बानायदावनानै नुनो हाला आं दा स्ट्रबेरि नुबाथाय खुदैयानो गखाजोबो जानो लुगैनायानो फेबेरेट आंनि थाखायहाय ओरैबादि स्ट्रबेरिखौहाय मोजां मोनो आरो दा आरो सफारि सफारि फिथायखौबो मानसिफ्रा जानो रोङा सफारि फिथायाबो बिराद गोथाव सफारि फिथायखौबो नों बानलु होदो संख्रि होदो लगायदो खाजि मानसिफ्रा होनो मानो आरो बोरै खाजि जानो सफारिखौलाय होनो ओमफ्राय बेखौनो लगायना होलाय नोङो बे मानसिया जाया होन्नो हाया आरो जादावबाथाय बिराद गोथाव जायो माथो बेफोरखौ बाखोनाय लांखाबाय ओरैबादि मोजांनि थाखाय आरो दा आङो बे माबाखौहाय मैगं थायगं अनला ओंख्रि थास' बिसं ओमफ्राय अमाजों थाइगिरजों आंनि फेब्रेटआव मैथाजों अमाजोंखौबो एसे मोजां मोनो थेवबाबो थाइगिरजों अमाजोंखौ आं साबसिन मोनो आरो आं बेखौहाय गारनो हाया आरो फिथाइनि मादावहाय आङो स्ट्रबेरि सफारि लगायनाय आपेल आंगुर माबा माबिखौबो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बेखौबो आङो आंनि थाखाय फेब्रेटसिन आरो आङो दा मेथाय सबायखौ जा बानायनानै जायो पास्टा सावमिन बेफोरखौ आङो गाजर होनानै माबा मा होनो गाजर गाजर होबाय खफि होबाय बेखौ होनानैल' बानलु थामलु साटिनि सुटिनि होनानै एवनानै जादो बिराद फेब्रेट बिराद मोजां मोनबाय आरो दा आङो आरो लाफा मैद्रुखौबो ओरैबादि मोजां मोनो आं ओंख्रियावहाय रुनानै आराम गोरान फोरान्नानै जानायखौ आङो बिराद मोजां मोनो लाफा मैद्रुखौहाय बेफोरखौ जानो हायोबा मोजां लाफा मैद्रुफ्रा खिनथु सोरबा सोरबा सुखुवा आंनि थाखाय बिराद मोजां बेखौ लानानैनो आङो ओरैबादि लाफाखौ लानानै जेखि ओंख्रि सङामानो लाफाजोंखौनो मेसें बोथोराव लाफा मैद्रु मोनबानो बानलु बाथोन मोनबानो जानो हायो आङो बेजोंनो